अ दङ आलां फालां थायाबा माथो थाबावनो खामानिया खामानि गैयालै आङो जाय जिखि लिङो बैहायनो थांनो लुगैयो जाय जि मावनो होयो बेखौनो मावनो लुगैयो आङो खामानिखौनो नेगासिनो दं आं गुबुन जायगायाव आं बाथौ फुजाखौनो नायनो बायोलै ज'नो बायो आं

भारायालाय माजों थांगोन दरमाहाबो हाबा माबो हाबालाय लागोन सोरनावबा दाहार हाजि हाजिनोहाय जायो नालाय जानायालाय आगोल बाथ्राया फैसायासो जागोन दा ओंखारो र' फैसाया खामानियासो बबे जायगायाव होनदों आइदै बाथौफुरि थांबाथाय नों कैतासोआव थांगोन जेनेबा साननै जायो माने गेवलांखालि थांनो हागोन मा बार गोग्लैगोनलै मा बार गोग्लैगोन किजानि मोजांबो जानो हानाय आं ओइ माबायावसो गुलिगामियावसो नुफेरदों थांफेरदोंमोनहाय रिजार्भ ना मा रिजार्भ बेटारि अट'फोरबाथाय दसजोन जागोन आरो जोंहाबो फिसाजोआ थांगोन ना माथाय थांगोन ना थाङा ए अ ए जोंनिखौ लिंहरथ'वाखैलै लिंहराखै खोमा एख' एख' खबर गैया आरजाव जिरायनो हागोन आरो दसे अबयस्से अबयस्से बेनो आरो मोननाय मोनियासो दा बिदिनो आरजआव जनो तारगेटआ बिदिहाय गैया गैनाया सिखाव बारो ना मोजां मोनो मोननायालाय जनाया सिंआसो मोजां मोनो आरो मोननायालाय जोंनिखौ लिङाखैलै दामनाय देनाय दामग्राबो गैयाना इन्सटत्रुमेन्टफोराबो जगारानो गैया थांनो हागोन थांबालाय मोजां

जानायफोरा बैहायनो मोनजागोन खोमा ना माबा माबि ओंखारनायफोरखौ लाबोनो मोननांगौ आरो दा नायनोसैल' ओंखारनाय माखाखौ नायनानैल' फैनोसै अ आं नुफेराखैलै थांफेराखै बिथिंहाय थांनो हागोन दे

थांनो हागोन दे दे अ अ अ दे